असां छोकिरो मञायो छोकिरी ॾिसण वियासीं असांखे छोकिरी पसंदि आई पोइ असां चयोसीं भई घर में वञी करे छोकिरे सां सलाह कयूं ऐं पुछूं छोकिरी तोखे सम्झ में अचे थी त पाण पोइ पकु कयूं था हिक ॿिए खे कड़ा प्रसाद या ॾियूं ता पैसा या मिश्री ॾियूं था पिया पोइ पाण मङिणो करे वरी पाण हुन में शादी कंदा आहियूं मङाए करे पोइ शादी कंदा आहियूं ऐं शादीअ खां पहिरियों कचो साठु पवंदो आहे कचो साठु कचे साठ खां पोइ पाण बहिराणो खणांईंदा आहियूं झूलेलाल जो झूलेलाल जो बहिराणो खणाए करे पाण पोइ साठु वाट जी औखली खपंदी आहे झंडि खपंदो आहे मुरड़ी खपंदी आहे काती खपंदी आहे ऐं छोकिरे जो पाइण जो कड़ो खपंदो आहे इहे पाण खे सभु शादी में खपंदा आहिनि सभु पाण खे सभु शादी में खपंदा आहिनि पो पाण साठु विझी करे सभु पाण तयारी कंदा आहियूं शादी जी सभु करे तयारी पो पाण शादी कंदा आहियूं छोकिरे छोकिरी जी पोइ पाण उते वेॾी पढ़जंदी आहे वेॾी खां पोइ घर छोकिरी ईंदी आहे छोकरी घर अची करे वरी लूण मायिंदी आ लूण माइण खां पोइ पंहिंजो साठु सॻण करे वरी रिसेप्शन रखंदा आहिनि राति जो वरी उते पंहिंजी सभु पंहिंजी पूरी कंदा आहिनि रखी करे उते पंहिंजा सभु मल्हाईंदा आहिनि जीअं रिसेशन थींदी आहे उहा ई कंदा आहिनि पोइ मिटु माइटु छोकिरी वारा बि हूंदा आहिनि छोकिरे वारा बि हूंदा आहिनि जे छोकिरी वारा जा मिटु माइटु हूंदा आहिनि छोकिरे वारा जा मिटु माइटु हूंदा आहिनि उहे जाम खुश हूंदा आहिनि शादी में तव्हांखे ख़बर आहे शादी कहिड़े नमूने थींदी आहे केतिरी पब्लिक ईंदी आहे केतिरो मिटु माइटु ईंदो आहे पाण सिंधी में जाम जाम रिश्तेदार हूंदा ई आहिनि अड़ोस पड़ोस वारनि खे चवंदा आहियूं उहे बि ईंदा आहिनि मिटु माइट में बि जाम थी वेंदो आहे पोइ शादी पाण कंदा आहियूं वरी खदिड़ा ईंदा आहिनि ऐं शादीअ खां पो खदड़ा बि ईंदा आहिनि वरी पाण खे उहा सभु शादी कराए छोकिरी घर वेंदी आहे उनखे वरी या छोकिरो परिणिजे त छोकिरी असांजे घर ईंदी असांजी छोकिरी हूंदी आहे त पंहिंजे घर वेंदी आहे उहा मतिलबु उतां पंहिंजा साठ सॻणु करे पो विहाईंदा आहिनि रिसेशन में विहाईंदा आहिनि वरी उन्हनि जो थींदो आहे वरी सेणियूं मिलंदियूं आहिनि सेण मिलंदा आहिनि मिटु माइटु मिलंदा आइन वरी जेका ॿाहिरां हूंदा आहिनि त हुनसां पाण गले लॻंदा आहियूं या बरात ईंदी आहे वरी माला रखी करे माला हिकु ॿे खे विझंदा आहियूं वरी छोकिरे खे शादी में खणंदा अथसि सालो छोकिरे खे खणंदो आहे उओ खणी करे टोलिअ ते घुमाईंदो आहे वरी एनराणी खे चवंदा आहिनि तोखे पैसा ॾिए एनर खे चवंदा आहिनि छोकिरी जो पो बि मुंहुं ॾेखारींदासीं वरी दुल्हे खे चवंदा आहिनि तूं पहिरियों पैसा ॾिए तोखे पो छोकरीअ जो मुंहुं ॾेसा ॾेखारींदासीं अहिड़ा अहिड़ा पंहिंजा शादियुनि में हलंदा आहिनि ऐं जीअं पाण सिंधियुमि में शादियूं कयूं था पंहिंजी त इहा ई मर्यादा आहे ऐं इहा ई हलंदी ऐं इहा ई मतिलबु पंहिंजा सभु साठ सवण थींदा आहिनि हर ॻाल्हि में पइजे सिंधियुनि जो सभिनी खां अलॻि आहे पैंजो सिंधियुनि में जेको थिए थो न उहो कंहिं वटि नथो थिए पंहिंजे सिंधियुनि में शादी करणु सभिनी खे ॾाढी वणंदी आहे पंहिंजे सिंधियुनि में हिकु हिकु लाॾो हिकु हिकु उहो सभु ते ठाहे करे हलाईंदा आहिनि एनराणि ते एनर ते घोट माउ ते हर ॻाल्हि ते हलाईंदा आहिनि साठ सॻण बि पक्का थींदा आहिन हर ॻाल्हि में पंहिंजो पको ई कमु सुठो थींदो आहे सिंधियुनि में वरी छोकिरी ईंदी आहे परिणिजी वेंदी आहे ॿे ॾींहं ते सताविड़ो करणु ईंदी आहे छोकिरी वरी हुनखे जेको हूंदो आहे छोकिरी हुनखां पोइ पुछंदा आहिनि हर ॻाल्हि में पाण खे सुठो ई सुठो लॻंदो आहे पाण खे शादी करणु पंहिंजे सिंधियुनि जी शादी ॿियो कोई न सुठी पहिरियों इहा शादी पंहिंजे सिंधियुनि जी इहा हिकु मर्यादा आहे पंहिंजे सिंधियुनि में हेतिरी शादी सुठी थींदी आए हेतिरो नालो रोशन आहे पंहिंजो